आप कौन बोल रहे हैं अच्छा आप हमारे बिहार में आए हैं घूमने के लिए हाँ तो आ जाइए ना मेरा हाँ तो हम भी बिहारी ही हैं हम बेगूसराय में रहते हैं आ जाइए और घुमा देंगे आपको यहाँ कब अच्छा आ चुके हैं बेगूसराय के पास ही नौलक्खा मन्दिर है वहाँ बहुत ही अच्छी जगह है अंग्रेज लोग वहाँ पर बनाए हैं मतलब पुराना बहुत पुराना मन्दिर है वहाँ पर घूमने में आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें राम भगवान भी हैं और नौलक्खा मन्दिर भी है बहुत ही अच्छे बाग बगीचे भी हैं घूमने में बहुत ही अच्छा लगेगा फिर जाकर वहाँ फिर जय मंगला गढ़ भी है घूमने के लिए मतलब यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है घूमने वाला घूमने वाली भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं बेगूसराय में मतलब अगर आपकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी तो बेगूसराय में सरकारी हॉस्पिटल एवलेबल है वहाँ पर इलाज़ भी करवा सकते हैं यहाँ का माहोल भी बहुत अच्छा है यहाँ पर अभी अगर आप घूमने आए हैं तो कुछ दिन के बाद आम लिच्ची भी होते हैं खाने में बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर

वही तो अच्छा ही लगेगा यहाँ बेगूसराय में घूमने में घूमने वाली जगह मतलब बहुत सारी हैं हाँ तो आ जाइए ना मेरे पास अभी हम बेगूसराय में ही हैं ठीक है आपको हम घुमा देंगे आइएगा ना मेरे यहाँ अच्छा वहाँ से पास ही मेरा घर है हम मिलेंगे ठीक है और मेरे घर के आसपास भी बहुत अच्छी जगह है पेड़ पौधा लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा बेगूसराय घूमने में बहुत सारे कॉलेज भी हैं अगर आपका मन करेगा तो कॉलेज भी घुमा देंगे ऐसी बहुत सारी जगहें हैं आप घूमते घूमते थक जाइएगा आइएगा तो देख लीजिएगा और आप सा अगर आप